हैल्लो ठीक ठाक तुसी सनाओ

अच्छा ते तुसें अच्छा अच्छा ते बड़ी ज्यादा सीरियस कंडीशन होई अच्छा तुस ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं तुस इक कम्म करो तां तुस ना मेरे क्लीनिक आई जायो ते फिरी इयां ते दवाई देई निं सकने आं अस थोह्ड़ा दिक्खियै पैह्ले इयां दिक्खी लैगे नार्मल इयां दिक्खियै करी लैगे फिर मतलब टैस्ट बगैरा दिक्खी लेगे एक्सरे बगैरा जेह्ड़ा किश करना होगा गोड्डें दा करी लैगे हां जी इयां फिर इयां दवाई नेईं ना देन होंदी इयां खाली इयां मतलब दिक्खियै बंदा नेईं देई सकदा दवाई तुस आई जायो बुधवार आई जायो नौ बजे तक हां जी हां जी बुधवार सवेरै आहो सवेरै आई जायो ते शाम्मी तक हां जी हां जी